हा मां ड्रॉइंग क्लास में वयमि भाॻु वरितो हुयो उन में मां ड्रॉइंग कंदी हुयमि हिकु टीचर हुई उहा मूंखे इलाही सुठे सां ड्रॉइंग सेखारींदी हुई उन में कीअं करणु खपे कीअं न करणु खपे उन्हीअ में त उहो मुंहिंजे कारण इलाही सुठो हुयो कि हिकु टीचर थी करे मूंखे हिकदमि पंहिंजे माउ वांगुरु पंहिंजे ॿार मलतिबु जीअं हिकु मां पंहिंजे ॿार खे सेखारींदी आहे उहा मूंखे सेखारींदी हुई उन्हीअ मूंखे इलाही प्रेरणा ॾिनी ड्रॉइंग करण जी जंहिं करे मुंहिंजी ड्रॉइंग हिन महिल इलाही सुठी थी वयी आहे मां इलाही सुठियूं सुठियूं पेंटिंग कंदी आहियां पाण और पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारींदी आहियां पेंटिंग करणु अॼु मुंहिंजी धीअ आहे उहा मूंखा बि वधीक सुठी पेंटिंग कंदी आहे मुंहिंजो हुनरु मुंहिंजे ॿारनि खे मिलियो आहे पेंटिंग करण जो इहो मुंहिंजे कारण इलाही वॾो सुठो अनुभव आहे